हलो किरयाना स्टोर राम किरयाना स्टोर जी भाभी नमस्ते मां टे सौ पंज मां थी ॻाल्हायां अशोका अपार्टमेंट मां मुंहिंजो नालो हा त मां हमेशह तव्हांजी दुकान था ई किरयाने जो सामान घुराईंदी आहियां मूंखे हिन महीने जो किरयाने जो सामानु खपे छो जो त्योहार बि त अचनि त वधीक ई सामानु घुरिजंदो त त तव्हां लिस्ट लिखो था जी जी जी हा हा हा मूंखे पंज किलो बासमती चांवरु इंडिया गेट बासमती चांवरु हा हा ॾह किलो ॿ ॿ पंजे पंजे किले जा ॿ अटे जा पैकेट खपेनि हा हा अधु किलो बेसण अधु किलो सूजी हा छह पैकेट पेराशूट जा छह पैकेट ओइल खपंदो नेचर फ्रेश नेचर फ्रेश अथव अवेलेबल अथव न त अठ विझिजो भले हाजी जी जी हा छो जो फेस्टिवल आहे त वधीक लॻी वेंदो हिकु पेराशूट जी बोट जी जी हा अधु किलो जी अधु किलो जी विझिजो हा हा पंज सौ एम एल जी विझो पाउ धाणा पाउ ॻाणा मिर्च ऐं अधु पाउ हेडु लुण जे ॿ पैकेट टाटा सोल्ट हा ऐं हा डेटॉल डेटॉल ऐं सर्फ एक्सल चारि चारि डेटॉल जा चारि डेटॉल विझो ऐं चारि सर्फ एक्सल अधु किलो सर्फ एक्सल डिटर्जेंट पावडर हम्म हम्म हा बेसन बेसन अधु किलो अधु किलो सूजी ऐं अधु किलो मेदो अधु किलो मेदा किलो किलो पोहा जी जी हा कोलगेट कोलगेट विझो फिनाइल जी बोटल ऐं ऐं हा ऐं ई इहो जे को कारा मिर्च कारा मिर्च खपंदा पंजाह ग्राम सॼा सॼा खपेनि हिकु पैकेट जीरो जीरो जीरो फोटा नंढ़ा फोटा गरमु मसाले जो पैकेट किचन किचन किंग हिकु पाव भाॼी हिकु पाव भाॼी मसाला हिकु सांभर मसाला ऐं हिकु मैगी मैगी जो वॾो पैकेट मैगी मसाला फोर फोर वाली फोर वारी फोर वारी पैकिंग हा सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन सनी थुल्ही ॿई मैक्रोनी मक्रोलियूं हा जी जी ऐं हिकु टमेटो केचप विझो टमेटो केचप हा टमेटो सॉस विझो हिकु शेजवान जी बि नंढी बोटल हा जी हा जी हा ऐं हिकु इहो विझिजो प्योर गिहु विझिजो गोवर्धन गोवर्धन हा हा सची मुची अधु किलो जो पैकेट